हमर जे फ्रेंड छथनी मतलब फेमस छथनी वो जो है पवन सिंह और जो है अक्षरा सिंह फिल्म बहुत अच्छा बनाती हैं और गाना भी अच्छा रील करती हैं अच्छा फिल्म बनाती है और वो जो गाना रील जो करती है छठ पूजा पर जो पवन सिंह अक्षरा सिंह जो है अच्छा और जो खेसारी सि जी है और वो काजल राघवानी अच्छा भी बनाती है गाना और अच्छा फिल्म भी बनाती है देखते हैं तो अच्छा लगता है और जो है पवन सिंह का जो बारे में अच्छा ही गाना बनाते हैं और फिल्म खेसारी लाल और काजल राघवानी गाना भी बनाती है फिल्म भी बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कभी कभी तो अच्छे लगता है और वो पवन सिंह जो है एक दा बनाए थे ओ छठ पूजा का जो गाना था भक्ति सॉन्ग बहुत बढ़ियाँ लग रहा था देखें एक बार तो बहुत बढ़ियाँ था खेसारी लाल भी बनाते हैं फिल्म गाना तो भी बढ़ियाँ लग रहा था काजल राघवानी के साथ देखे थे और ओत्ते नहीं देखते हैं लेकिन अब फेमस है पवन सिंह का गाना जो सुनते हैं वही अच्छा लगता है और काजल राघवानी का गाना है वो भी अच्छा लगता है और वो अक्षरा सिंह जो बनाती है गाना वो भी ठीक है खेसारी लाल भी बनाते हैं वो भी अच्छा लगता है गाना और कौनो हीरो होगा मतलब गोविंद हिन्दी का जो है गोविंद और वो सन्नी देवल जो था आ रितिक रौशन मनोज तिवारी रवि किशन जो है वो भी अच्छे बनाते थे फिल्म वो देखते थे और अजय देवगन भी था